हमरासभके ने पेंटिंगक ओतेक अनुभव नहि रहय नहि सीख हम सीख़यो लऽ चाहलियै तऽ हमरा सीख नहि पेलियै किया तऽ अनुभव कखनो रहबे नहि करलै तऽ हमरा बतेतै घरमे के आओर हम धीरे धीरे आब हम पैंटिंगके बारेमे सीख़य लागलियै कियाकि केकरो विवाह शादी किछो होइ छै ओहिमे जाइ छियै देख़ै छियै कोबर लिखैत सभकें तऽ ओहिमे देख़ै छियै केना लिखै छै केना की करै छै ओहिसॅं कनि मनी अनुभव होइ लागलै ओहिसॅं हमहुँ कनि मनी सीख लेलियै जे केना होइ छै आर आब हमहुँ अयमे करै छियै कतौ जाइ छियै ककरो देख़ै छियै कोबर लिखैत तऽ हमहुँ लिखै लागै छियै हमहुँ प्रयास करै छियै जे लिखबै लिखै छियै तऽ ई भै जेतै आओर हमहुँ आब ओहिसॅं बढैत बढ़ैत हम एतबा बढलियै जे आब हम बहुत सुंदरसे पेंटिंग यदि कोबर बनबै लागलियै आओर आब हमरा सभ बजबै छै जे एनौ एनौ जे हमरा कोबर ई लिख दे किया तऽ हम बहुत सुन्दर पेंटिंग बनबै लागलियै